علاقے میں نقل و حمل کے لیے جو راستے اور طریقے ہیں ان تمام چیزوں میں بہتری کی ضرورت ہے گاؤں اور دیہات میں رہنے والوں کو کہیں آنے جانے میں بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ یہاں ہمارے گاؤں میں سڑکیں بہت اچھی نہیں ہیں اس کی وجہ سے بہت دقت ہوتی ہے خاص طور پر برسات کے زمانے میں بہت دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے برسات میں تو ہم کہیں جانے کی ہمت ہی نہیں کر پاتے ہیں اس لیے میرے خیال سے گاؤں اور دیہات کے لوگوں کے لیے نقل و حمل اور سفر کے اختیارات کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے جا سکتے ہیں جو نہ صرف ان کی زندگی کے معیار کو بہتر بنائیں گے اور ان کے آنے جانے میں آسانی ہوگی بلکہ ان کے معاشی سماجی اور صحت سے متعلق ضروریات کو پورا کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوں گے میرے خیال سے جو کچھ عمل اقدامات کے کیے جا سکتے ہیں ان میں سب سے پہلے یہ ہے یہ بس سروس دی جائے دیے ہیں علاقوں میں باقاعدہ اور قابل اعتماد بس سروس شروع کی جا سکتی ہے جو ان علاقوں میں باقاعدہ اور قابل اعتماد بس سروش شروع کی جا سکتی ہے جو ان علاقوں کو قریبی شہروں اور بازاروں سے جوڑنے میں مددگار ہوگی اس طرح چھوٹی گاڑیوں کی سہولیت دی جانی چاہیے جو کم خرچ پر نقل و حمل کا مؤثر ذریعہ ثابت ہو ہوں گی بلکہ ٹرائل اسپوٹ کا نظام دی رہائشی کی ضرورت کی مطابق مرتب کیا جائے تاکہ وہ صبح کام پر یا تعلیم کے لیے شہر جا سکیں اور شام کو واپس آ سکیں اور ان میں سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ کسٹری کو کی تعمیر اور مرمت پر دھیان دیا جائے دیہات کے علاقوں میں سڑکوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے حکومت اور مقامی ذمہ داروں کو مل کر کام کرنا چاہیے بہتر سڑکیں و نقل و حمل کو آسان اور تیز بنا بنا سکتے ہیں ان اقدامات کے ذریعے دیہات کے علاقوں میں نقل و حمل اور سفر کے سہولتیں بہتر ہو سکتی ہیں جس سے نہ صرف یہاں کے رہنے والوں کو روز سفر کے سہل بہتر ہو سکتی ہے سفر یہاں کے رہنما والوں کو روز مرہ کے زندگی میں آسانی ہوگی بلکہ دیہات کے ترقی اور اقتصادی بہتر میں بھی اضافہ ہوگا